नवजात शिशु के जन्म उपरांत शिशु जब छः दिन का हो जाता है तो घर में पूजा किया जाता है और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान बनते हैं और शिशु के बारह दिन हो जाने के बाद बरहई कि जाती है उस समय बच्चे के बच्चे को और बच्चे के माँ का स्नान कराया जाता है और नाखून काटते हैं और पूजा पाठ होता है और विभिन्न प्रकार कि व्यंजन बनते हैं और घर के आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और बड़े ही धूम धाम से बरहई का पर्व मनाया जाता है जब बच्चा एक वर्ष का हो जाता है तो नज़दीक के अपने मंदिर में जा कर जो बच्चा होता है उसका बाल का मुंडन कराया जाता है उपरांत बाल मुंडन के उपरांत बच्चे का सभी पकवान बनता है और किसी जो अपनी इष्ट देव होते हैं उनकी पूजा की जाती है और उनसे मनोकामना कि जाती है कि आप मेरे बच्चे का स्वस्थ बनाए रखें और दीर्घ दीर्घायु बनाए रखें अपने मेरे बच्चे को इस प्रकार से बच्चे के जन्म से और एक वर्ष के बीच में यह सब कार्य किया जाता है जो कि आज से नहीं बहुत पहले से ये कार्य और प्रथा चली आ रही है और उसी प्रथा के अनुसार यह सारे कार्य किए जाते हैं